सिंधी ॿोली सिंधी ॿोली असांखे असांजे वॾड़नि खां वरसे में मिलियलु आहे असांजा वॾड़ा जॾहिं सिंध मां लॾे करे हिते हिंद में आयां हिंदुस्तान में अची वसिया त पंहिंजी ॿोलीअ जो ॾाढो उन्हनि खे क़दुरु हुओ ॾाढो उन्हनि खे पंहिंजी सिंधयति ते नाज़ हुओ नाज़ अॼु बि आहे पर अॼु जा हालात ईअं लॻा पिया आहिनि पुछो ई न माइट पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी इस्कूलनि में न वेहारे करे कॉन्वेंट इस्कूलनि में था वेहारनि उन्हनि जी बि किथे मजबूरी आहे छाकाणि त जॻ सां गॾु उन्हनि खे हलणो आहे सिंधी स्कूल कुझु हदि ताईं त बंदि बि थी चुका आहिनि जाम घटि स्कूल आहिनि जिते सिंधी पढ़ाई थी वञे कुझु ॿारनि खे सिंधी ॻाल्हाइणु तक नथी अचे पर अगरि ॻाल्हाइनि था पर सिंधी उहा भाषा सां गॾु इंग्लिश जा कुझु अख़र विझी करे उन जुमिलनि खे पूरो करण जी कोशिशि था कनि चवण जो मतिलबु आहे त सिंधी ओतिरी शुद्ध अॼु न रही आहे जेका शुद्ध अॻे हूंदी हुई हाणे मिलावट थी वई आहे हिन में मिलावट करे सिंधी जुमिला ॿियनि जुमिलनि सां गॾु गॾे करे ॿियनि भाषाउनि सां गॾु गॾे करे असां उन्हनि जुमिलनि खे पूरो था करियूं अॼु वञी हालतूं ईअं थी वयूं आहिनि न त सिंधीअ खां सवाइ माण्हू ॻाल्हाईंदो न हुओ हरि कंहिंखे पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यारु हुजणु खपे सिंधीअ खे सिंधीयति सां प्यारु हुजण खपे त सिंधी ॿोली ॾाढी अमर ॿोली आहे जेका संस्कृत मां प्रकट थी संस्कृत मां उनजो जनमु थियो त असांखे पंहिंजी सिंधियति ते पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ ते नाज़ु अचण खपे जंहिंमें सामीअ शाह जहिड़ा उनजा सपूत थी चुका आहिनि त असांजो उन्हनि ते नाज़ि हुजण खपे असांखे पंहिंजी सिंधियत ते नाज़ु हुजण खपे त अचो गॾिजी करे सिंधियति खे अॻिते वधाइण जी कुझु न कुझु कोशिशि करियूं जे सिंधी ॿोली अॻिते वधे वसे ऐं वधंदी रहे जय झूलेलाल